मूंंखे पहिरीं खां ई मूर्ति ठाहिण जो इलाही शौंक़ु आहे नंढपिणु में मूंखे जेकी शयूं मुंहिंजे हथ में ईंदियूं हुयूं उनसां मां हिक मूर्ति ठाहिण में लॻी वेंदी हुयमि वॾे हूंदे मूंखे वीचारु आयो मां बि हिकिड़ी मूर्ति ठाहींदसि ऐं मां हीअ ॻाल्हि सभिनी खे कई सभिनी मुंहिंजो मज़ाक़ु उॾायो ऐं मूंखे चयाऊं त मूर्ति ठाहिणु तुंहिंजो कमु न आहे तेॾी महिल मूंखे लॻो ही सभु सचु चवंदा हूंदा केरु मुंहिंजी ॻाल्हि ते विश्वास न करे सघंदो ऐं मां पंहिंजी कला ॿाहिरि न कढी सघंदमि पर पोइ मूंखे वीचारु आयो त मां माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ न पर मां पंहिंजे हुनर खे अॻियां वधाइण लाइ मूर्ति ठाहींददि ऐं मां मूर्ति सुठी तरह सां ठाही तॾहिं सभिनी खे विश्वास थी वियो त मुंहिंजो हुनुरु इलाही अॻियां वञी थो सघे मूंखे मूर्ति ठाहिण लाइ माण्हुनि जी ॻाल्हियूं चुनौतियूं लॻियूं ऐं मां उन्हनि जो सामनो सुठी तरह करे छॾियो ऐं मूंखे प्रेरणा मिली त ॿियनि जो न ॿुधी करे पंहिंजे मन में जेको हुजे उहो करणु खपे